सिंधी असांजी ॿोली मिठिड़ी मिठिड़ी ॿोली सिंधी माण्हू मिठा माण्हू सिंधियुनि जहिड़ो केरु आहे ई न सिंधियुनि खे सिंधियत बचाइण लाइ असांखे पाण खे ई हिमत करिणी आहे सिंधी क़ौम अहिड़ी आहे जेका हर हिकु शहर में पखिड़ियल आहे हर हिकु शहर में सिंधी कालोनी लॻी पई आहे असांजे उल्हासनगर में इन करे कोन्हे जो उल्हासनगर में सभु आहिनि ई सिंधी सिंधी सिंधी माण्हू बचाइण लाइ पंहिंजे घर में सिंधी ॻाल्हायो ॿारनि खे सिंधी सम्झायो सिंधी ॻाल्हाइण सां ई माण्हू ॿार सिंधी सम्झंदा अॼुकल्ह कीअं लॻो पियो आहे ॿार सिंधी सम्झन ई नथा पिया इन करे पंहिंजे सिंधियुनि खे खपे त हिकु ॿिए सां रिली मिली हलनि हिकु ॿिए सां पंहिंजे दोस्ती क़ाइमु रखनि सिंधी माण्हू मिठा माण्हू ऐं सभु धंधे वारा माण्हू धंधे वारा ई माण्हू सिंधी हूंदा अथव बाक़ी त ॿियां नौकिरियुनि में ॾिसो ॿियां केरु लॻा पिया आहिनि सिंधियुनि जहिड़ो मज़ो ई कोन आहे सिंधियुनि जा ॾिणु सिंधियुनि जा सभु कुझु अहिड़ा सुठा हूंदा आहिनि सिंधियुनि जा ॾिसो चालीहें ते छा त मज़ो लॻो पियो आहे सिंधी माण्हुनि जहिड़ो सिंधी ॿोलीअ जहिड़ो कुझु आहे ई कोन उन ॿोलीअ खे बचाइण लाइ असांखे ई उधम करिणो पवंदो हर हिकु घर में सिंधी माण्हूअ खे पंहिंजे ॿारनि सां सिंधी ॻाल्हाइणु खपे सिंधी नाला सिंधी सभु कुझु सम्झाइणु खपे त सिंधी छा थींदी आहे असांजी सिंधियत छा आहे सिंधी ॿोली जेका आहे उहा ॿारनि खे सेखारणु ज़रूरी आहे अॼुकल्ह जे ॿारनि खे त सिंधी अचे ई कोन थी उन्हनि खे कुझु नंबर बि नथा ख़बरु पवनि त भई इहे कहिड़ो नंबर आहे इहे छा आहे उणासी नथी सम्झ में अचनि उणहतरि नथो सम्झ में अचनि इन करे पंहिंजे ॿारनि खे महिरबानी करे सिंधी सेखारियो ऐं सिंधियत खे वधायो जेतिरी सिंधी वधंदी ओतिरा असांजा सिंधी मज़बूत थींदा सिंधी मज़बूत सिंधियत मज़बूत पंहिंजे ॿारनि खे सिंधी सेखारियो ऐं सिंधी ॿुधायो